अस जेह्के अपने घर बड़ियां किस्मां दियां चीज़ां बनान्ने नुहाड़े बिच जि'यां कोई होई गेआ कोई बमार होऐ ते कावा बनाने आं ते नुहाड़े च केह् करना गरने दे पत्तर लेइयै गडकाना ते नुहाड़े च लौंग पाने ते होर जेह्कियां चीज़ां होंदियां ते अदरक होई गेआ उसी कुट्टियै सुट्टना ते इक रेह्ड़ होंदी ते रेह्ड़ खंदे ते एह् सारियां चीज़ां ओ् जेह्कियां खंदे ते ओह्दे बाद नींबू पानी बनान्ने आं ते सारा किश बनान्ने आं